आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा मेरा नाम प्रदीप बाघेल है मेरा जन्म बारह अक्टूबर उन्नीस सौ छियानवे में हुआ मेरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा माहौल था क्योंकि मैं उनका दूसरा बेटा था मेरे एक बड़ा भाई है मेरा शुरू से ही यही सपना था कि मैं अपनी एक संस्था खोलूँ संस्था कोलूँ और आज मैं उस मुक़ाम को मैं हासिल कर चुका हूँ और आज मैं एक संस्था चलाता हूँ शांति फाउंडेशन फोर एनवायर्मेंट के नाम से मेरे घर में अभी इस वक़्त मेरा भाई है मेरी भाभी हैं औ मेरा एक भतीजा है मेरी मम्मी दो हज़ार सत्रह में बारह मई को एक्सपायर हो चुकीं थीं हो चुकी हैं और पापा मेरे लाश्ट इयर दिवाली से पहले बाईस अक्टूबर को एक्सपायर हो चुके थे

काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ इस बात को ले कर और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादें हैं मैं इन पर काफ़ी कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आती हैं जैसे कि हम सभी चाहते हें कि हम अपने पापा मम्मी के लिए कोई ऐसा कुछ करें कि जिनको अपने ऊपर प्राउड फ़ील हो लेकिन हम किसी कारण नहीं कर पाते हैं या तो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाते हैं या फिर हम किसी उस मुक़ाम पर नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ हम को जाना है हम मम्मी पापा को प्राउड फ़ील करा सकें लेकिन मे इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ चुका हूँ कि समय के रहते आपको सब कुछ करना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास समय की क़दर नहीं करोगे अगर आप समय की क़दर नी करोगे तो समय आपकी क़दर नी करेगा आज इस दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं है ना मेरा कोई दोस्त है ना ही कोई मतलब भाई भी है तो वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है मेरे को बस इतना है कि मैं अपनी ख़ुद की ज़िंदगी काट रहा हूँ अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ बट